جی ہاں بہت ساری حکومتی اور غیر حکومتی تنظیمیں ہیں دنیا بھر میں طلبا کو تعلیم کے لیے اسکالرشپ مہیا کرتی ہیں یہ اسکالرشپ کئی مختلف شکلوں اور ضوابط کے تحت دستیاب ہوتی ہیں مثلاً ضرورت مند طلبا کے لیے ایک خاص شعبے میں تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے خصوصی مواقع کے لیے اور زیادہ آپ کے ملک یا علاقے میں دستیاب اسکالرشپ کی معلومات کے لیے حکومتی تعلیمی اداروں سے اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں اسکالرشپ کے ذریعے طلبا کو بہت ساری بہترین ہیلپ ملتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنی تعلیم کو مکمل کر سکتے ہیں غریب طلبا جو پڑھنا چاہتے ہیں مگر ان کی غربت کی وجہ سے ان کے لیے اسکالرشپ بہت فائدے مند ثابت ہوتی ہے بے اور ہمیں اور سے سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری میں بھی اسکالرشپ ملتی ہے شاہو مہاراج کے ذریعے بھی طلبا کو اسکالرشپ مہیا کرایا جاتا ہے